ہیلو کیا میری بات فلپ کارٹ والوں سے ہورہی ہے جی سر میں نے آج سے ایک ہفتے پہلے ایک واچ گھڑی آن لائن کیا تھا جو صحیح سلامت میرے پاس جتنے تاریخ کا ٹائم ملا تھا دس تاریخ کا ٹائم ملا تھا وہ دس تاریخ کو ہی میرے پاس آیا اور اس کا ہر چیز بہت اچھا لگا جیسا کلر میں نے آن لائن کیا بالکل ویسا ہی کلر مجھ تک پہنچا اور وہ مجھے بہت اچھا لگا جب میں نے اپنے ہاتھ میں پہنا تو بہت اچھا لگا اسے دیکھ کر لوگوں نے بہت اس کی تعریف کی میں نے بتایا کہ میں نے آن لائن منگایا ہے اسی طرح اگر ہر پروڈکٹ آوے تو لوگ آن لائن ہی زیادہ تر سامان استعمال کریں گے